आयज हांव कितलीं वर्सां जालीं हांव बाटा शुजा शिवाय आनी खंयचेच कंपनिचे शूज वापरिना तातूंत ऑफीज शूज म्हणजे लॅदर देन रनींग शूज सेणडल्स स्लिपर्ज हें सगळें बाटाचेंच घालता हांव कित्याक तर म्हाका एकदम बरें लागता आनी तेचो काळ बरो आसता तशेंच कितेंय तुटलें बीन जाल्यार रिप्लॅसमेन्टूय बेगीन मेळटा हे खातीर बाटा शिवाय हांव कांयच वापरिना आनी जिवाकूय बरें दिसता लॅदर शूज तर एकदम बरें आसतात फॉर्मल शूज तर एकदम बरें आसतात ते खातीर हांव बाटाच शूज वापरतां